मुंहिंजे अलावा बाग़बानी जो शौक़ु मुंहिंजी जोए खे मुंहिंजी माउ खे मुंहिजे पीअ खे मुंहिंजे भाउ खे ऐं मुंहिंजे ॿिन्हिनि ॿारनि खे आहे